हांवेन तुमची आयज गाडी बूक केल्ली हांव फोंड्या शांतादुर्गा देवळा देवळा कडल्यान हांव हांगार म्हापसा गेल्लें आनी तुमची हांवेन केब गाडी बूक केल्ली म्हाका पयशे तुमी घेतना सगळे सारके घेतले

ज्यो म्हजी ट्रीप आसली ती बऱ्या भशेन जावना कम्फर्टेबल तर मातय नासली हांव कशें कशें पयलीं म्हटल्यार जे तुमचे गाडयेचे गाडी आसा तेतूंत ती गाडी तुमी धुंवना काय दिसता कित्याक ताका वा गाडयेन भितर वास येता सफोकेट जाता भितर गाडयेन वोमीटींग फिलींग येता गाडयेन बसतकीर तें एक जालें आनी जो ड्रायवर आसलो तेका जर खंय मातशें राव सांगलें जाल्यार तो बेजारतालो असलें अशें उपकारना पयशे घेताना तुमी सगळे घेता पयशे घेताना तुमी कितेंय कमी कर म्हणल्यार एक रुपया कमी करीना आनी मागीर एपय इतके पयशे दिवन सुद्दां जर अशें तरी हांव वोगी रावलें आसूं म्हटलें म्हाजे कडेन टायम ना ना जाल्यार हांव आनी कितें बूक करतलें आसलें आनी खंयची आनी वयतलें आसलें टायम ना म्हणून म्हाका तेतूनच वयचें पडलें वाटेर मागीर फ तें जालेंच मागीर वाटेर वचपाच्या टायमार वचोन फाव पावपाक मात मातशें धा मिनटां आसली टायराक हेज्या वारो ना गाडयेचो टायर पंचर जालो मागीर थंयसर म्हाजो टायम वेस्ट जालो थंयसर म्हाजे एक अर्देवर गेलें लेट पावलें हांव वयल्यान म्हाका टायमार पावपाक जाय आसलें तें लेट जालो म्हाका हें हें तुमी जे कश्टमर तुमी ग्राहकांक तुमी जर तुमी तेंच्या कडल्यार जर सारकें पयशे घेता जाल्यार तुमी तशे तेंका हेंवूय बी दिवपा जाय न्हू पयलीं म्हटल्यार तो अतोसो इतलो पयस पयस लोकांक हें करप आसता वचप आसता आनी अशें गाडयांनी अशें वास येवपा लागले बरें बसपाक एक पांच मिनटां सुद्दां बसपाक जाव जावचें ना आतां तर हांव म्हणटा त्या ड्रायवर जी गाडी चलयता तेकाय बी तो वास येना काय म्हणटा आनी तुमी एक्चुली चेक करप आसता न्ही तुमी चेक करप आसता वास येता गाडयेन वास येता की ना सगलें सगली गाडी सारकी आसा की ना आनी गाडयेन कोण तो लाश्ट म्हाका दिसता लाश्ट कोण तरी जे कोण आसली गाडयेन हें केल्लें तेंची उल्टी जनेला सकयल आजूनी दाग आसले म्हणल्यार गाडी लेगून तुमी सारकी धुंयना एक तुमी गाडी बी सारकी धुंन नीव तुमी ग्राहकाक धाडूं शकना कश्टमराक तुमी धाडपाक शकना म्हाका म्हाजे पयशे तुमकां इतकें सांगलां पयशे तुमी रिटर्न करपाचे कांय ना तें तुमचेर आसा थोडे तरी पण हें हांव तुमकां कित्याक सांगता कित्याक हें म्हाका प्रोब्लेम जाला म्हाका नाका दुसऱ्यांक जालेल्ले हे पयशे तुमी घेताना सारके घेतले सो म्हाका नाका दुसऱ्यांक अशें प्रोब्लेम जाल्ले म्हण तुमकां सांगता